ककरो घरमे शादिये होइ छै अच्छा बीडियो बनबै छै अच्छा लागै छै देखैमे सबकिछु ठीक लागै छै कतहु पहिरबै ओढ़बे करै छै लोग बढ़िऑं लागै छै ककरो छै पाँच हजारके कपड़ा तऽ पाँच हजारके कपड़ा पैहरै छै जेकरा नहि छै जेना होइ छै ओना रहै छै कहिनो दुख तकलीफ से काटिके जेकरा छै तऽ ओ पिन्है छै जेकरा नहि छै ओ कतऽ सऽ पिन्हतै तऽ गरीब आदमी गरीबे सनक बीतै छै तैयो जीबिकाके तरफ सऽ हमरा आरू दस टका कहिनोके बचत करै छियै कमाए कोरि कऽ कहिनो कए दिन दिन दुनियाँ काटै छियै तऽ हमरा आरु कहिनो भी लोग विवाह शादी होइ छै कार्ड छपाबै छै कहै छै बहुत सुन्दर लागै छै बहुत अच्छा लागै छै देखैमे देखैयोमे ठीक रहै छै कतहु जाइ छै बीडियो बनबै छै नीक अधला सब बीडियो बनए लै छै लेकिन अच्छे लागै छै जे खराब बीडियो बनबै छै तऽ ओ बढ़िऑं नहि लागतै तऽ अच्छे जे बढ़िऑं बनबै छै तऽ बढ़िऑं ने लागतै जे दब अथी करै छै तऽ ओकरा खराबे लागै छै की करतै कहिनो बढ़िऑं होना चाही सबके अच्छा से जेना लोक रखना चाही ओना रहना चाही जे धम दूसर बनल रहै छै तऽ ओ तऽ की करतै ओकरो आखरी भगवान जीबनके दुख तकलीफ से कहिनो ओकरो जीबनके राखने रहै छै हमरा आरु की कहू हमरा आरके गरीब आदमी छी कहिनो गरीबके जीबन भगवान काटै छै दुःख तकलीफ सऽ रहै छियै फिर भी जेना जाइ छियै कोनो देबे धर्ममे ओहिनो जे होइ छै ओहिनाके जब पूजा पाठ करै छियै रहै छियै दुख तकलीफ सऽ सब भगवान पार अहिनो लगबै छै तऽ सबके किरपा सबके मेहमा रक्षा भी रहना चाही सबके अशीर्वाद भी होना चाहिए कतहु किछु भए जाइ छै लेकिन ओत्तए भी समाजके भी रखना चाही समाजके केना रखना चाही ओ भी आदमीके अच्छा लगना चाही कोन बात बोलबै की आदमी अच्छा कहतै केना चलना चाही आदमी अच्छा कहतै केना दसमे बैठना चाही जे दस हमरा अच्छा कहतै लेकिन दसके जेना होना चाही ओना करना चाही बहुत अच्छा लागए समाजके भी अच्छा लागए आपन समूह जीबिका सऽ अच्छा लागए की बहुत सुन्दर लागतै सुनैयोमे बैठैयोमे की लोगो कहतै नहि बहुत सुन्दर बोलै छै अच्छा छै ग्रुप भी ठीक छै अच्छासऽ रहना चाही आदमीके दुख तकलीफ जेना होना चाही